हमारे घरों के आस पास बहुत ही अच्छी सफाइयाँ रहती हैं एवम उनकी सफाइयाँ भी करते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो आस पास के रहने वाले हैं उन सबको जागृत करते हैं उनको बताते हैं कि हम हमारे घरों के आस पास अगर सफाई नहीं रखेंगे तो इससे हमें क्या दुष्परिणाम मिलेगा सभी एकजुट होकर हम सफाइयाँ करते हैं हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में नालियाँ जो होती हैं उनकी हम अच्छी तरह से सफाई करते हैं क्योंकि उनमें मच्छरों का उत्पन्न होना ज़्यादा प्रभावित करता है इस तरीके से लोग बीमार भी हो सकते हैं हमें सफाइयाँ रखनी पड़ती है हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी करते हैं सफाइयाँ भी रखते हैं झाड़ू भी लगाते हैं हमारे आस पास हम कोई गंदगी नहीं रहने देते कुल मिला कर संगठन जो होता है सबसे बड़ी बात हम संगठन को एकत्रित करते हैं उसको बताते हैं कि भाई सफाई नहीं करने से हमें यह दुष्परिणाम होंगे हम उनके सामने बातें अपनी रखते हैं वह हमारी बातें भी मानते हैं और हम एक जुट होकर सफाई करते हैं कोई झाड़ू लगा रहा है कोई नालियाँ साफ कर रहा है कोई कुछ और कर रहा है अपने वातावरण को एक दम स्वच्छ रखते हैं उसको प्रदूषित कभी होने ही नहीं देते अगर हम वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा जो शरीर है बहुत ही स्वस्थ रहेगा एवम दुष्परिणामों से भी बचेंगे